नोंथाङा सासे माबा ओइ थुरिस्ट एजेन्सि ना आं मानि क'क्राझार निफ्राय बुंदों मानि आं थांफेराखै नालाय गुवाहाटी माबायाव कामाख्या मन्दिराव बेरायनो ओंखायनो आं नोंसोरनाव सोंहरनाय जादों आरो मा मा मारै मारै थांनांगौ बेखौ

माने आं थांफेराखै नालाय ओंखायनो नोंथांनाव एसे खबर लाहरनाय जादों आरो

बिदियाथ' थाखायो दे बिदिबा